योग हिकु व्यायाम नाहे योग करण सां असां तंदुरुस्त रही सघंदा आहियूं ऐं असांखे बीमारिनि खां छुटकारो मिलंदो आहे योग में घणई क्रियाऊं सेखारी वेंदियूं आहिनि जीअं त अखियुनि जूं ॿाहुनि जूं टंगुनि जूं गोॾनि जूं चेल जूं सेखारी वेंदियूं आहिनि अखियुनि जी अखियुनि जी क्रियाऊं करण सां असांजे अखियुनि जी नज़र तेज़ थींदी आहे गोॾनि जी असांखे ॿीमारी न थींदी आहे अनुलोम वग़ैरह सेखारण सां अनुलोम विलोम करण सां असांजो मन शांत रहंदो आहे ऐं असीं घणे टाइम ताईं ध्यानु में रही सघंदा आहियूं कपाल भाती करण सां असांजी पाचन शक्ती सुठी रहंदी आहे तारियूं वॼायण सां असांजी सभ नसूं नसूं खुलंदियूं आहिनि योग करणु तमामु फ़ाइदेमंद आहे योग करणु वारे माण्हूअ खे मानसिक रोग न लॻंदो आहे ऐं मां योग करणु कॾहिं बि न छॾींदसि हमेशह योग कंदी रहंदसि तव्हां खे बि इहो ई सेखारंदमि की तव्हां बि योग कंदा रहो